ते गल्ल आई जा मेरी स्ट्रैंथ ते वीकनेस दी ते मेरी स्ट्रैंथ ते मेरी सारें शा बड्डी स्ट्रैंथ एह् ऐ कि जेह्ड़े मेरे घरेआह्ले न मेरे दोस्त न ओह् मेरी मतलब मेरी बड़ी बड्डी स्ट्रैंथ ऐ मतलब कम्म होऐ ते मतलब मिगी आखदे एह् तू करी सकनी मिगी मतलब एह् निं आक्खी सकदे मतलब एह् निं करी सकनी कोई बी कम्म होइया कोई बी कम्पीटिशन होइया जां किश बी चीज़ होई जा ते मेरा हौसला बड़ा बधांदे कि हां एह् तू करी सकनी तू की निं करी सकनी तेरे च एह् तेरे च काबलियत ऐ तू काबिल ऐ एह् चीज़ बिच ते मतलब तू एह् करी सकनी चीज़ ते मेरी मतलब वीकनेस एह् ऐ कि एह् होई की मिगी रोह् बड़ी तोलै चढ़ी जंदा जेल्लै मिगी रोह् चढ़दा ते मेरा कम्म खराब होई जंदा ते बनदा बनदा कम्म मेरा बिगड़ी जंदा ते बस इ'यै मतलब गल्ल ऐ की कम्म जेह्ड़ा बनदा बनदा बिगड़ी जंदा